ویسے تو میں عصر حاضر اور ماضی قریب کے مصنفوں کی کتابیں پڑھنا پسند کرتا ہوں اور قدیم اردو کتابیں زیادہ بھاتی نہیں ہیں کیونکہ ان کی زبان بہت پرانی ہوتی ہیں اور وہ قدیم اردو استعمال کرتے ہیں جو ہمارے لیے کافی مشکل ہوتی ہے لیکن پھر بھی کلاسکی ادب میں میرے پاس دو بہت اہم کتابیں موجود ہیں جو مجھے ان کتابوں کے مصنف کی وجہ سے بہت پسند ہیں سر سید احمد خاں ہمارے محسن ہیں اور ان کی سوچ و فکر کے ساتھ ان کی تحریر بھی بہت عمدہ ہے ان کا اسلوب اور ان کا طرز انشأ لا جواب اس لیے میں ان کو ضرور پڑھتا ہوں اس مناسبت سے ان کی دو بہت اہم کتابیں میں نے اپنے ایک استاد کی مدد سے بہت مشکل سے حاصل کیا ہے ان میں سے ایک کتاب کا نام آثار الصنادید ہے جو سر سید احمد خاں کی مشہور تصنیف جس میں انہوں نے دہلی کے تاریخی مقامات اور آثارِ قدیمہ اور اپنے زمانے کے فکرا اور علماء کا ذکر کیا ہے یہ کتاب اٹھارہ سو سینتالیس میں شائع ہوئی تھی دوسری کتاب اسباب بغاوت ہند ہے جس میں انہوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی کے اسباب بیان کیے ہیں یہ دو کلاسکی کتابیں میرے پاس موجود ہیں اور کسی قیمیتی سرمایہ سے کم نہیں ہیں